नंगौ जोंफोरा जोंनि हारिमुखौ बा जेनेबा जोंनि हारिनि हारिमुखौ खिन्थिनो थाखाय जोंफ्रा गोबां रोखोमनि सिनायथि दङो बा क'लाफोर दङो जेरैहाय जोङो गावखौनो बर' होन्नानै सिनायथि जोंफोरा जेनोबा गुबैयैहाय जोङो गान्नाय जोमनायनिफ्रायबो जोंखौ बर' होन्नानै सिनाय मोनो आरो जानाय लोंनाय निफ्रायबो जोङो जोंखौ बर' होन्ना सिनायथि होनो हानाय जोंफोरा क'ला दङो जेरै मोसानाय मोसानायनि गेजेरजोंबो जों जोंखौनो बर' होन्नानै जोङो सिनायथि होनो हायो आरो बिदिनो जोंफोरा थानाय न' न'फोरनिफ्रायबो बा जोंनि जानाय लोंनाय गान्नाय जोमनायनिफ्राय जों जोंखौ बर' होन्नानै सिनायथि होनो हानाय जोंफोरा गोबां माने क'ला दङो जेरैहाय जोंनि बर' बर'फोरा जोङो दख'ना गानो दख'नानि आग'रफोरखौ नायनानै बा गान्नाय जोमानायखौ नायनानैनो जोंखौ बर' होन्ना सिनाय मोनो जेरै जोंनि बर'नि गान्नाय जोमनायनि आग'र आखायफोरा जाबाय जोंफोरा दावराय मोख्रेब फारौ मेगन दिंखिया आग'र हाजो आग'र बायदि मैया जोंफोरो आग'र आखायनि एरनाय दख'ना सिफोर गान्नानै जों जोंखौनो जों बर' होन्नानै सिनायथि होनो हायो आरो लोगोसेयावनो जोङो बर' होन्नानै सिनायथि होनो हायो जोङो जोंनि मोसानाय क'ला कृति जेरै बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय सिख्रि सिख्ला मोसानाय बेफोरजोंनो जोङो जोंखौ बर' होन्नानै जों सिनायथि होनो हायो आरो लोगोसेयावनो जोंफोरा मा दङ जानाय लोंनाय गुबैयै जोंनि बायदि जों बर'फोरनि जानाय लोंनायजों गुबुन हारिनि जानाय लोंनाया गोरोबा जेरैहाय जोंनि मस्त फेमास होनोब्लाथाय जेनेबा गोबां नाम जादा हिसाबै जोङो जेरै नाफाम अनलाजों दाउ सबायजों दाउ नारजि अमा बेफोरखौ जोङो बर'नि गुबै जाग्रा हिसाबै जोङो बाहायो जोंनि जानाय लोंनाया गुबुन हारिनि जे एसेबां मिलाया जोंनि जानाय लोंनायफोरा जोंफोरा जानाय लोंनायफोरखौ जोङो बर' हिसाबै जोङो बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो लोगोसेयावनो जोंफोरा मा दङ बर' होन्नानै सिनायथि होनो हानाय जोंफोरा राव दं धोरोम खान्थि जेरैहाय जोंनि बर'फोरा जोंफोरा सिथ्ला मोखाङाव आफा बोराइ बाथौ थायो आफा बोराइ बाथौ आरो जोंफ्रा सानजाहा मा थायो माइ बाख्रि सिथ्ला गेजेराव सानजाहै बाथौ नोमा न'आ साहा बेफोर बायदि जोंफोरा बर' जाथिनियाव बा बर' हारिनियाव जोंफोरा नेमखान्थिफोर दङ जेनेबा बेफोरबायदि थायोब्ला थानाय न'फोरखौ जोङो नायनानैनो सिनायो बा नुब्लानो सिनायो बियो बर' न'खर होन्नानै